हलो हरदासमल होटल मां टे नंबर ओटीअ मां सीमा थी ॻाल्हायां थोरी देरि अॻ में मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुयो ॿ बिरयानियूं ॿ पनीर जूं भाॼियूं ॿ नॉन ऐं ॿ पापड़ महिरबानी करे इहा रोटी अहिड़नि कंटेनर्स में मोकिलिजो जीअं असां ताईं पहुचण ताईं गरम रहे छाकाणि त अॻे दफ़े जॾहिं असां तव्हां ऑडर ॾिनोसीं त इहा रोटी थधी थी वई हुई ऐं असांजे खाइण में बिल्कुलु मज़ो ना आयो महिरबानी